हम अपन गाछीमे घास पातक उपयोग एना करैत छी जे हम गाए रखने छी आ ओकर जे घास पात होइत छै तकरा हम गाएके चाराके रूपमे उपयोग करैत छी तऽ गाछी छै ओहिसँ लाभ ई छै जे ओकरा जे छै से हरदम नमी भेटैत छै गाछीमे जे गाछ छै ओकरा ओहिसँ नमी हरदम भेटैत छै आ ओहि घासके उपयोग हम अपन गाएके या मवेशीके चाराक रूपमे करैत छी ओकर फायदा ई छै जे ओकर जे घास छै जाहिसँ कि ओकरा मिनरल भेटैत छै कोनो पशुकेँ मिनरल बहुत जरूरी छै आ मिनरल तखन भेटतै जखन कि ओकरा घास भेटतै हरियरी भेटतै तऽ हरियरी कोना भेटतै तऽ उएह गाछीमे घास छै खेतमे घास छै जाहिसँ कि ओकरा हरियरी भेटतै मिनरल भेटतै आ मिनरल जे छै से बहुत आवश्यक छै